हमरा सबके राज्यमे ई सब परम्परा चलि आयल छियै की कोइ जैसे साड़ी हो गेल साड़ी आओर धोती लूङ्गी आओर जीन्स शर्ट शूट नाइटी कुर्ती सब पहिनैवला हमरा सबके देशमे सब पहिनल जाइ छियै पेटीकोट ब्लाउजके साथमे आओर गहनामे हर गहना तरह तरहके गहना मेकअप बहुत तरह से औरत के शृंगार बनै छै आओर सजै छै समय मे हर चीज के के सब कपड़ा हमरा सबके देशमे हर तरहके कपड़ा हर तरहके गहना पहिनल जाइ छै हमसब सब पहिनै छी किछु